تلنگانہ کے علاقے کے اندر جو موسموں کے اندر سب سے زیادہ جو فصل ہوتی ہے وہ جتنے زیادہ مقبولیت ہو معیشت کو ہماری بہت زیادہ اپنے اندر سمیٹا ہے تو رائیس کا موسم ہے جون سے سپتمبر تک جو ہوگا اس کے لیے موزوں ہے اور پانی بھی وغیرہ اچھا مل جاتا ہے اس سے یہ فصلیں ہمارے یہاں ہوتی ہیں اور دیگر فصلیں بھی ہیں سن فلاور وغیرہ ہوتا ہے یہاں پر کوٹن بھی ہوتا ہے اور فصلیں اگائی جاتی ہیں وہ کچھ ذیلی آتی ہیں بہت زیادہ اس کے اندر زور نہیں ہے اس پر